ہلو کیا میری بات الکریم ریسٹورنٹ میں ہو رہی ہے جی میرا نام ثاقب ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ میں ایک آڈر بک کیا تھا جو کہ ایک کلو چکن بریانی کا تھا جی مجھے اس میں ایک اور اشیا شامل کروانا تھا جو کہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا جی اس میں آپ ایک کلو روسٹڈ چکن بھی شامل کر دیجیے جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چکن بریانی کا آڈر تو پہنچنے ہی والا تھا لیکن اب اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اب یہ دونوں آڈر میرے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے جی بیس منٹ میں جی بہتر ہے بہتر جی بہتر ہے آپ بیس منٹ میں میں یہ میرا یہ آڈر بھیج دیں آپ کے بہت شکر گزار ہوں گا